میرے خیال میں جب سے میں نے کھیلنا شروع کیا ہے گیمز میں بہت تبدیلی آئی ہے پہلے گیمس کافی سادہ اور محدود ہوتے تھے لیکن اب ان میں گرافکس ٹیکنالوجی رولز اور فیچرس سب کچھ بہتر ہو گیا ہے لوگ آن لائن بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھا اس کے علاوہ اب گیمز زیادہ انٹر ایکٹیو اور دلچسپ ہو گئے ہیں